हा ॿुधायो हा ॿुधायो भेण तव्हां तव्हां ई आहियो असांखे घरि ॾेखारण लाइ हा हलो हलो भेण ॾेखारणु ॿुधायो हा हा हा हा ॾि हा ॾिठो आहे ॾिठो हा हा ॾिसण में त सुठो आहे हा ॾिसण में त डाढा लूक वाइस त ॾाढा सुठा आहिनि पर इहा जीअं हिन फ्लॉर जी तव्हां हीअ रेट ॿुधायो था त इहो रेट त डाढी थी लॻे भली असांखे हेठियां वारा फ्लोर बि हेठियां वारे फ्लॉर ते बि हलंदो भली रेट घटि हुजे त हा भली भली ॾेखारियो हलो हा हा ऐं भेण हूअं बि त ॿुधायो के लोन थी वेंदी लोन जी सिस्टम आहे हिन में हा हा हा ऐं पाणी जी सुविधा चोवीह कलाक हूंदी न हिन में हा सुठी ॻाल्हि आहे ऐ आसेपासे में स्कूल भाॼी मार्केट हिननि जी सुविधाऊं बि आहिनि न हलो ठीकु आहे हा त मां पंहिंजे ससु सहुरे सां बि घरि वञी ॻाल्हि कयां हुननि खे बि वठी अचां ॾेखारण लाइ पोइ अॻियां डिसकस कयूं था पिया हा हा ईंदासीं ईंदासीं हा